اُتر پردیش كی تہذیب اِس طرح سے اِس كی تاریخ اور جوگرافی متاثر ہے كہ ہندوستان میں گنكا جمنا تہذیب ہے اور ہندوستان میں بہت اچھے اچھے عمارتیں جیسے تاج محل ہے لال قلعہ ہے اور ریڈ فورٹ لال قلعہ ہے اور جنتر منتر ہے بہت سے اچھی اچھی چیزیں ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی بڑی ٹیمپلز بھی دیكھے جاتے ہیں اُتر پردیش میں بھائی چارہ آپس میں بہت ہے یہاں پہ ہر قسم كے تہوار منائے جاتے ہیں ہر مذہب كے ایک ساتھ سیلیبریٹ ہوتے ہیں اُتر پردیش گنگا جمنا تہذیب گنگا جمنا تہذیب سے متاثر ہوتا ہے اور اُتر پردیش میں آپس میں بہت بھائی چارہ ہے اُتر پردیش كے لوگ آپس میں بہت پیار سے رہے ہیں كئی طرح كی كھانے كی ویرائیٹیز بھی ہیں یہاں پہ كئی طرح كے عمارتیں ہیں تو اِس چیز كو دیكھنے كے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اںٹر نیشنل لیول كے لوگ بھی آتے ہیں فارین لوگ بھی آتے ہیں یہاں ہر طرح كی تہذیب پائی جاتی ہے تو اُتر پردیش كی تہذیب سب سب تہذیبوں میں سے بہت فیمس تہذیب ہے